मेरे आसपास जैन मंदिर है जो मैं जाती हूँ और डेली जाती हूँ जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं डेली जाऊँ और अधिकतर मैं जाती हूँ और मैं रीति रिवाज़ की बात करूँ तो मुझे वहाँ पर सबसे अच्छा लगता है पूजन करना जो जैनों की पूजन होती है सुबह छः बजे जो अभिषेक होता है शांति धारा होती है उसे सुनना अच्छा लगता है क्यूँकि वह सुनते ही ऐसा लगता है कि आपकी सारी दुःख दर्द और पीड़ा मतलब सब ख़त्म हो गई हैं शांति धारा सुनते ही एक अलग ही अलग से ही ताज़गी महसूस होती है अलग ही आपको फ़ील होता है उसके बाद जब मैं पूजा करती हूँ बहुत सारी पूजाऍं होती हैं उसमें से जो मैं रेगुलर पूजा करती हूँ वह पार्श्वनाथ पूजा होती है क्योंकि जो वहाँ के मेन जो भगवान हैं जिस मंदिर में जाती हूँ वह पार्श्वनाथ जी हैं तो मैं उस उनकी पूजा करती हूँ पूजा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जेन मंदिर जाकर मुझे बहुत आनंद आता है